बे बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव बेरायनो मोनब्ला आङो आमेरिकायाव थांगोन मानोना आमेरिकाया मोनसे ओरैबायदि जायगा जाय देब्लाब हादोत बे हादोराव थाङोब्ला आंनि गोसोयाबो मोजां मोनगोन बिसिनि थानाय जानाय बैफोरनि बागै आं मिथिनो मोनगोन बिसोरनि वेडार बिसोरनि अनलायनाय बेफोरखौ आङो मोजां मोनो बिनि थाखायनो आं बे जायगायाव थांनो सानो बिसोरनि जायगा बिसोरनि थानाय बिसोरनि मिलायलायनानै थानाय कालसार गासिबो एखसेब खालामथाव रुजु गुबुनफोरजों रुजु जायै बिसोरनि अनलायनाय हेफाजाब होलायनाय बेफोरखौ नुनानै आङो आमेरिकायाव थांनो गोसो जायो